जय झूलेलाल साईं मां तव्हांजे स्विगी एप ता हिकु खाइण जो ऑडर बुक कयो हुयो वेज मंचुरियन फ्राइड राइज ऐं नूडल्स पर मां ग़लतीअ सां पतो ग़लति विझी छॾियो आहे मुंहिंजो मकान नंबर हुयो टे सौ ॿावंजाह लेकिन मां ॿानवे विझी छॾियो आहे उहे ई नंबर चेंज कराइणो आहे कृपा करे मुंहिंजो हीअ एड्रेस अ पतो चेंज करे ऐं ॿिए मुंहिंजे पते ते ॿावंजाह जी जॻह ॿानवे ते मुंहिंजो ऑडर मोकिलण जी कृपा कयो तव्हांजी घणी महिरबानी थींदी